आंनि गामिया सबायजार चिरां डिसट्रिक्टआवनो गोलैयो आरो जोंनि गामिया गासै फसानोबबै गासै रायजोफ्रा आरो जोंनि गामियाव बिराद आबाद मावो गायनाय फुनाय मावनाय दांनाय आं सबायजार गामिखौ बिराद मोजां मोनो जोंनि गामिखौ जोंनि गामियाव दा फरायसालियाबो एसे बुरजा गोबाङैनो दङ आरो मेरला गथ'फोर फरायनाय दङ आंनि न'खराव गैया दासो गोरलै बिहामजोनि फिसा थाखोसे फरायहांनाय दं आरो जोंनि न'खराव फरायनाय गैया फिसा न'खर

आङो जोंनि गामिखौनो मोजां मोनो सबायजार गामिखौनो दाउ अमा मोसौ बोरमा गासिबो जों लानानै जानो हादों जोंनि गामियाव माखौ लानो गोसो जों लानो हायो फिनानै जानो हायो आङो मोसौ लायो अमा लायो आरो दाउ लायो गामि सिङावनो आं संसार जानानै दङ जोंनि गामिया मोजां गाज्रि नङा

फरायसालियाबो जोंना खाथियावनो दं